आं हलो ऑला कॅब्स उलयता न्हू म्हाका हे टॅक्सी बूक करपाक जाय आसली फॅमिली धा जाणाक केंपे सून मडगांव वसपाक सो कितले पडटले टॅक्सीचे आमी तुका गार्डना कोड गार्डना कडेन मेळटलीं आमी थंय रावतलीं सो कितले पडटले मोड केंपे सून मडगांवां वसपाक आमी तुजे कस्टमर मरे आमकां कितें उणें कर न्हू आतां आमी तुकाच हें करतात कॉल करता थंय वसपाक बीन सो तुजे पयशे कितले डिस्कावंट बी आसा जाल्या सांगा आं